मॉस्ट चेलँजींग अशी रेसिपी हांवें आज पर्यांत चिकन बिरयानी केल्ली सो तितुंतल्यान म्हाका कळ्ळें की मीठ सारकें पडप सारकें आसपाक जाय अंदाज सारको आसपाक जाय आपल्या हाताक मीठ कितलें घालपाचें तें आनी दुसरें म्हणल्यार चिकन सारकें कूक जावपाक जाय तितून इफ चिकन सारकें कूक जालें जाल्यारूच बिरयानी बरी जातली